हैलो मैम प्रणाम हमें अपने हमें अपने बहन की शादी में जाना है तो हमें अपने बच्चे की स्कूल से छुट्टी चाहिए हाँ दस से बारह दिन की तो कितना फाइन लगेगा मैम एक दिन का सौ रुपए यानि बारह दिन का बारह सौ रूपए

मास्क तो है तब मैम हमको जाना है शादी में

नहीं अप्लीकेशन तो हम अभी नहीं डाले हैं

तो फ़िर मैम छुट्टी नहीं मिलेगी मैम हमको जरुरी था छुट्टी चाहिए थी बस दस से बारह दिन की हमको अपनी बहन की शादी में जाना है तो हम कैसे छोड़ेंगे हम जाएँगे दस दिन पहले से उनको कैसे छोड़ के जाएँगे ये बात भी सही है तो फिर नहीं देंगी छुट्टी दो दिन की छुट्टी मिलेगी मैम दे दीजिए एक हफ्ते की छुट्टी तो फाइन तब भी अप्लीकेशन भी डाले फाइन तो अप्लीकेशन किसको डालें आपके प्रिंसिपल का क्या नाम है बताइए उनके पास तो एप्लीकेशन भेजें स्कूल में आके मिल लें हम ठीक है ठीक है मैम नमस्ते